हमर घरके बहुत बहुत समय पहिनेसँ पुरान चलैत आबि रहल एगो परम्परा अछि कि अगर कोनो भी पर्व होइत अछि कोनो अगर घरमे एगो छोटो सनक पर्व किएक ने होइ ओहि पर्वमे पूरा घरके हर लोग चाहे ओ दुनिआँके कोनो कोनमे किएक ने होथि हुनका बजायल जाइत अछि आओर हुनकासँ पर्वसँ एकदिन पहिने सब रात्रिके समयमे सब स्नान करैत यऽ आओर रात्रिके समयमे पूरा राति पूजा कयल जाइत यऽ भगवानके आओर ई जरुरी यऽ कि पर्वसँ पहिने आओर ई पूजा होइ आओर ई हमर संस्कृतिमे हमर दादा दादीयोसँ बहुत पहिनेसँ चलि चलैत आबैए आओर ई हिनका एकरा संस्कृति बना लेल गेलै एहिमे बहुत जादा मजबूरी होबैपर ही लोक नहि आबैए नहि तऽ कोनो भी पाबनिसँ पहिने ई संस्कृति हमसब करैत छी आओर पूरा परिवारके साथ हमसब करैत छी जाहिमे पूरा परिवारके नीक लागैए तऽ हमर परिवारके ई एगो संस्कृति बनि गेल यऽ माता पितासँ पुछलाके बाद हमरो ई बातके पता चलल यऽ कि ई संस्कृति जे यऽ से बहुत पुरानसँ हमर दादो दादीसँ पुराना समयसँ चलि रहल यऽ आओर ई संस्कृतिके एखनो निभाएल जा रहल यऽ